जोंनि गामियाव थानाय फरायसालिनि खिग्रा न' लोंग्रा दै बिजाब डेक्स आरो बेन्स आरो जाग्राफोरनि सोमोन्दै बुंनो थाङोब्ला जों इसेबां बया एबा इसेबां गाज्रिबो जों बुंनो हाया मानोना खिग्रा न' होन्नानै बुङोब्लाथाय जोंनि गामियारिनि स्कुलाव जों खिग्रा न'फोरखौ इसेबां मोजाङै मोना जोंनि गामियारि ओनसोलनि गथ'फोरा खिग्रा न'खौ इसेबां मोजाङै बाहायनो रोङा बिसोरो खिनो एबा हासुनो हाबनानै जेराव मेराव खिलाना हासुना गारबोनानै जायगाखौ लेथ्रा खालामो बिसोरो बेयाव दै लुनानै फैफिननो रोङा जायनि जाहोनाव सप्तासे एबा से दाननि उनावनो बै जायगाया मोनामो आरो बाहायजायै लेथ्रा जानानै रावबो हाबनो हायै जायो न'फोरनि सोमोन्दै बुंनो थाङोब्ला जों फरायसालि न'फोरखौ मोजांखौनो मोनो लोंनाय दैनि सोमोन्दै बुंनो थाङोब्ला जोङो बांसिनानो जोंनि गामियारिफो फरायसालिफोराव जोङो फिल्टार नुनो थाङा जायनि जाहोनाव गथ'फोरा दंकलनि दैखौ लोंनानै लोमजानाय ग'गा मोननाय बायदि जानायखौ जोङो बांसिन नुनो मोनो डेक्स बेन्सनि सोमोन्दैबो जों बुंनो थाङोब्लाथाय डेक्स बेन्सखौ आथिखालाव जोङो सरखारनिफ्राय मोन्नायखौ नुनो मोनो डेक्स बेन्सनि सुबिदाया आथिखालाव जों मोजांखौनो बुंनांगोन जानाय आदारफोरखौबो जों मोजांखौनो बुंनांगोन मानोना आथिखालाव सरखारानो जानाय लोंनायनि सुबिदाखौ माखासे फरायसालिफोराव हरखायो जोंनि फरायसालियावबो बेफोरनि सुबिदाया दं बिनिखायनो बेफोरखौ जोङो मोजांखौनो बुंनांगोन जोंनि फरायसालिफोरनि गेजेराव जोङो माखौ बांसिनै नोजोर होनांगोन एबा फोसाबनांगोन होननानै बुङोब्लाथाय जोङो जायगाफोरखौनो बुंनांगोन मानोना आथिखालाव उन्दै उन्दैयावनो फरायसालियाव हरनाय जायो जेराव बिसोरो साखोन सिखोनखौबो मोजाङै मोनथिया न'फोरखौ माबोरै फोसाबनांगौ जायगाखौ माबोरै साफा खालामनांगौ बेखौ मोनथिया जायनि जाहोनाव माखासे फरायसालिफोरा दाखोरफोरजों रुमफोरा माखासे जानाय पेकेटफोर गारनायनि जाहोनाव मैला जायो बिखौबो जुदि सुखिदारफोरा साफा खालामबाथाय खालामबाय खालामाबा बिदियैनो आलाय सिलायै थालाङो डेक्स बेन्सफोरनि सोमोन्दैबो जों बुंनो थाङोब्ला डेक्स बेन्सफोरखौबो जोङो माखासे बायला बुयला जेरै मेरैखौ नुनो मोनो बांसिनै फोसाबनांगौ होननानै बुङोब्ला जोङो दानिया लोंनाय दैखौनो नोजोर होनो हायो मानोना लोंनाय दैनिफ्रायनो माखासे बेमारफोरखौ जों जा जानायखौ नुनो मोनो लोंनाय दैया साखोन सिखोन नोङाब्लानो जोंनि सावस्रियाव माखासे बिजानुफ्रोरा हाबनानै माखासे बायदिसिना लोमजानाय साजानाय जायो बिनिखायनो आं गुबैयै बांसिनै नोजोर होनानै फोसाबनांगौ होननानै बुङोब्ला आङो दै आरो खिख'रसालि बिफोरखौ फोसाबनांगौ होननानै आं सानो